हैलो तुस प्लम्बर होर बोल्ला दे ते साढ़े घर तुस कल्ल टुट्टी लाई आए हे ओह् कल्ल तुस टुट्टी लाई आये हे ओह् अजे तगर चोआ दी ऐ ओह् स्हेई तरीकै दी ऐनी लग्गी दी ऐ ते तुस इक्क बारी आइयै भला दिक्खी लैओ इसी ते तुसें केह् कीते दा ऐ ते नुहाड़ा समान होर मंगानें आह्ला ते ओह्दे च मिगी सनाई लैओ ते में होर बनाई लें ते तुस समान मंगाई लैओ ते कन्नै तुस दिक्खी लैओ इसी की टुट्टी गी केह् होया केह् नेईं होया अच्छा तुस लिखाओ समान गी गै अंजी ठीक ऐ ते एह् तुस किन्ने कुसलै जे आह्गे अच्छा पंज बजे तगर तुस आई जाह्गे टुट्टी लान अंजी ठीक ऐ ठीक ऐ तुस पंज बजे आई जायो ते दिक्खी लैयो ते तदूं तगर में थुआड़ा समान पुजाई दिन्नी आं